जी काम करने के लिए आना था एक दिन का एक्श्ट्रा काम हमारे यहाँ फंक्सन है तो एक दिन के लिए काम पर आना था आपको एक्श्ट्रा जी अरे यार एक दिन के क्या कितने लोगी आप बराबर काम करती हो एक दिन फंक्सन है तो कर लोगी आप पैसे नहीं देंगे हम पर डे रोज़ तो करवाना नहीं है एक दिन का फंक्सन है आप कर लो आ कर कितना क्या बढ़ेगा वही काम रहेगा तो ठीक है कितना चार्ज आप लोगी एक्श्ट्रा पैसे कितने लेंगी आप जी नहीं पाँच सौ तो ज़्यादा हो जाएंगे ना थोड़ा हिसाब से ले लो डेढ़ सौ तक दे देंगे हाँ तो डेढ़ सौ रुपये दे देंगे आप को तो तीन सौ ले लेना फिर चलो ठीक है आ जाओ दे देंगे थैंक यू